جی آپ شیرِ پنجاب سے بول رہے ہیں تو ہم فرحت بول رہے جنہوں نے ابھی ابھی چکن آڈر چکن بریانی آڈر کی تھی تو آپ اپنے ڈائری میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ یہ کہ مطلب جب آپ چکن بریانی ہمارے پاس پہنچ گئی تو ہم نے جب نظر ہم نے جب کھولا توغلطی سے وہاں پہ چکن قورمہ ہمیں دیکھنے کو ملا جو کہ ہم نے آڈر نہیں کیا تھا تو آپ سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی کر کے ہمیں یہ چکن قورمہ آپ واپس لے لیجیے اور ہمیں چکن بریانی فراہم کر دیجیے کیونکہ یہ آپ نے غلطی سے آڈر غلطی سے آڈر بھیجا ہے تو آپ اس آڈر کو کینسل کر دیجیے یا اس کے بدلے ہمیں صحیح آڈر فراہم کر لیجیے